आतां आमी दूद काडलें कोणीय आतां व्हरोंक येयलो दूद जाल्यार आमी तेंकां आमची बाटल्यो बऱ्यो धुयतात आनी आमी बाटलेन भरून दूद दितात आनी दूद व्हरता तेका सुद्दां आमी किदें सांगतात तूं बाटली बरी धूय कित्याक तशीच दवरली बाटली जाल्यार दूद पिड्ड्यार जातलें आनी आमचें दूद केन्ना पिड्ड्यार जायना आमच्या दुदाक केन्नाच कोणूच हें करिनात की दूद तुमचें पिड्ड्यार जालें सकाळीं काडून सुद्दां आमचें दूद भायर सुद्दां उरलें जाल्यार आमचें दूद पिड्ड्यार जायना जर ती बाटली आनी तेंचें आयदन जर तें मातशें बूर बुरशें आसलें जाल्यारूच तें दूद पडटलें नाजाल्यार दूद पूण कोणाची केस तशी येवना आमी दूद आं आमचें दूद आयज पाड जालें नाजाल्यार दूद आमचें आमकां आयज बरें मेळोना अशें म्हणून कोणूच केन्नाच सांगना आमकां अशें म्हणोन आनी कित्याक आमचें दूद केन्ना पाड जायच ना आमचे दूद काडटा तें आयदनूय निवळ आसता आनी दूद म्हाजो माव दूद काडटा पूण बरें तेंचे सारकें निवळ पाने बिने धुवन सारकें तें दूद सारकें काडटा तो आनी सारकें दूद तें भरून मागीर बाटलेन भरता आनी आमी दिता आनी आमी तेंका सांगतात सदांच सांगतात आमी तेंकां पळय आं आंत तेणें जर बाटली बुरशी हाडली जाल्यार सांगतात तेका पळय तुजी बाटली बुरशी आसा आं आयज तूं बाटली तुका दिल्ली ती हाडल्या तुवें सारकी धुवूना ही बाटली सारकी धूय नाजाल्यार फाल्यां तूं म्हणटलो किद्या आमी दूद दिलां तेतून पाड जालें अशें म्हण सांगतलो अशें म्हण सदांच आमचे आमचे एक काडटा एकटोच दूद व्हरता तेका आमी सद्दां सांगता पूण तो आतां तशें करून आतां सद्दां बाटली ती सारकी निवळ धुयता आनी हाडटा आनी तो दूद मागीर तें भरून तो एक लिटरभर दूद तो व्हरता आमचे थंय एकूच गाय दूद दिता आनी दूद दुदाक आमी सकाळची तेंका पेज शीत अशें सगळी खावड घालून दिता आनी आमी गोडूय बीन इल्लेंशें खावपाक दिता तेंकां किद्याक तें दुदा दूद तेंकां बरें येवंदी म्हणोन आनी भायली चारां ती सगळीं खावन येता तें चारेचेरच नाजाल्यार आमी दुदान पि पावडर मिक्स करना ना जाल्यार कांय ना तशें घाणीच्या आनी केन्नाच दुदा दुदाक आमचो वास म्हणटा तो येना आमचे गायेचें दूद सारकें तुप्पा सारकी गाय आमची तशें आमचें गायेचें दूद बरें आसता अशें म्हणून आनी कोण येता तो सगळोच कोणी दूद पय केन्नाय कोणी व्हरों दूद जाल्यार तो सांगता तुमचें दूद बरें आं अशें दूद खंयच मेळना कित्याक बाकी कडेन आमी दूद हें केलें दुदाक वास येता पात्तळ आसता दुदाक साय येयना अशें म्हणून सांगता पूण आमचे दुदाची कोणाचीच कॅस तशी कांयच ना तुमचें दूद बरें आसता आनी तुमचें दूद व्हरपाचें अशें म्हणून कोणीय आमकां सांगतात अशें आमचें हे गाय आमचें आसा आतां पयलीं आमगेर खुबूच गायी आसल्यो आतां ह्यो आमच्यो दोनूच गाय आसा आतां सद्द्या आमची ही एकूच गाय दूद दिता आमी हय विकतेंच दूद व्हरता एकटोच व्हरता विकतें दूद तें भुरग्यांक व्हरता दूद तो आं आनी आमी जन गाय आमचे आतां विकती आतां कोणाकय अशें दिनात कोण मारून खाता मौयरांक बी तशें दिनात जर तो कोण आपूण पोसता आनी पोसपाक व्हरता जाल्यारूच आमी तीं गोरवां तेंकां दितात तेंकां पयलीं विचारतात तुका तीं बाबा पोसूंक काय मारूंक जाल्यार तो आनी गोंयचोच कोणी आसलो जाल्यार आमी गोरवां दिता भायल्या मनशांक आमी गोरवां दिनात कित्याक भायल्या मनशांचेर विस्वास ना ते कोणाकय मौयरांक बी मारूंक दितात आनी तेंचे मागीर ते अशे करून तेंची हत्या घेता म्हणून आमकां ती गोरवां दिवंक बरीच म्हाजो माव तसो करून गोरवां कोणाकच दिना फक्त दिता तो गोंयच्या लोकांक आनी आतां आमगेर गोरवां चडय ना आतां आसा तीं एक चार ते पांच गोरवां दोन गायो आसा आनी दोन पाडकां आसा बारकी आनी आनी एकटें आसा इतलींच गोरवां आमचीं आतां